जोंनि आबै आबौमोना गोबां मस्ला मस्लिफोर ओंख्रिफ्राव होयोमोन आरो जोंखौबो संनो फोरोंलांदों बे मस्लाफोरखौ बबे बोथोर आरो समफोराव मोनो बेखौबो जोंनो खोन्थालांदों आबै आबौमोन खोन्थालांनाय मस्लाफोरा उसुमै जाब्रां दालसिनि लं इलाइसि जिरा गल मुरिस हाथरखि मस्ला बे मस्लाफोरखौ आं ओंख्रि संनायफोराव होयो उसुमैखौ दाउ अमाजों रुनानै जायो आरो उसुमैया एसे गोसा मेजेरोबो गुबुन मैगंआवबो होयो जाब्रांखौ बेदरावल' होनाय जायो आरो बेखौ दैज्लां बोथोरावल' मोनो गल मुरिसखौ ओंख्रि संनाय ओमफ्राय साहा लोंनायाव होयो साहायाव होब्ला गोसा जायो मानोना गल मुरिसा गोसा